हेलो जय झूलेलाल भाई सां ॻाल्हायो था हा मूंखे न सलोज हा मूंखे सलो जी टेप खपे अच्छी क्वालिटी जी हा राईटिंग पेन में म मु राईटिंग पेन हूंदो हा राईटिंग पेन मूंखे कलरफ़ुल पेन हूंदो गिलिटर वारो प्रोजेक्ट न हू सेट ईंदो आ गिलिटर पेन वारो सेट सेट जो अघि छा आहे हिक पेन पसंद आहे पर सिंगल पेन वठदासि त छा अघि थींदो वीह रुपयो एॾो महांगो पेन दस पं दस पंद्रहं रुप अघि में हा क्वालिटी क्वालि घटि क्वालिटी वारो न खपे न अच्छा अच हा हिक कम कयो तव्हां हिक गिलिटर पेन जो सेट साइ निका कढे कढे छॾियो हा और डिजाइनर हे तू डिजाइनर सिज़र्स आहे ऐं हा हा डिज़ाइनर कैंची हो जो डिज़ाइन में कटदी आहे प पेपर ॿी सै रेट आहे वधीक महांगो आ महांगो आहे हा पंचिग मशीन पंचिग मशीन आहे पंचिग मशीन सुठी क्वालिटी जी कहिड़ी कंपनी जी आहे कहिड़ी कंपनी जी आहे सेलो कंपनी जी आहे अच्छा पोइ के छा अघि आहे पंचिग मशीन जो ॾेढ सौ हो बि कढे रख रखो टोटल छा थियो टोटल छा आहे हाणे वे अघि पंज सौ रुपिया चारि सौ वठो था छा चारि सौ में डन चारि सौ वठो न साढे चारि सौ ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल अचांव थी मां